असांजे मध्य प्रदेश में त ॾाढा अलॻि ॾाढा ज़्यादाह त्योहार ऐं ईअं घुमण जा स्थान आहिनि ॾाढी ज़्यादाह जॻहियूं आहिनि लेकिन सभिनी खां वधीक मनोरंजन जो आहे जीअं कुंभ जो मेलो जिते ॾिसण लाइ ॾाढी परिता परिता ॾाढा मतिलबु विदेशी ऐं इहे सभु ईंदा आहिनि माण्हू जीअं कुंभ जे मेले जो मज़ो वठंदा आहिनि ॿीं ॻाल्हि असांजे शहर में असांजे मध्य प्रदेश में आहे जेको सभिनी खां वॾो आहे साईं बाबा माधव शाह धरम दरबार जो मेलो जेको साल में ॾाढे धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे अक्टूबर नवंबर माह में ॾाढे धूम सां उन्हनि जी रथ यात्रा निकिरंदी आहे प्रभात फेरियूं निकिरंदियूं आहिनि ज़ोरु शोर सां नव राति राति भर मेला लॻल हूंदा आहिनि ज़ोरु शोर सां धूम मचल लॻल हूंदी आहे जंहिंखें ॾिसण लाइ ॾाढी परिता परिता कई शहर विदेश जा माण्हू बि अची साईं जन जा दर्शन कंदा आहिनि जेते साईं जन जे इते छेॾियूं बि हणंदा आहिनि ॾाढो मतिलबु हर चीज़ जी सुविधायूं मतिलबु उन जो फुल मनो मज़ो वठंदा आहिनि ऐं को उत्साह उन आनंद में पाण खे बढ़िया ख़ुशि रखूं कंदा आहिनि ॿियो इन ते बढ़िया झाकियूं निकिरंदियूं आहिनि साईं नारायण शाह बाबा साईं ईश्वर शाह जो बि ॾाढो हुन सां दर्शन करे अति प्रसन थी वेंदा आहिनि हिते असांजे झूलेलाल साईंअ जी बि ॾाढी उहो उन में मौज़ु मचंदी आहे मेलो निकिरंदो आहे जुलूस निकिरंदा आहिनि जॻहि जॻहि ते भंडारा थींदा आहिनि ऐं उहे उन जो झाकियूं निकिरंदियूं आहिनि उन्हनि जा बि बहिराणा निकिरंदा आहिनि जंहिंखें ॾिसण लाइ ॾाढा परियां परियां माण्हू ईंदा आहिनि ॿिए ॿियो इन जे अलावा जिते असांजा नवरात्रा में बि असांखे कढंदा आहिनि नवरात्रा में डांडिया थींदी आहे जंहिंखें ॾिसण लाइ हिते ईंदा आहिनि माण्हू ॿिए ॿिए शहर मां त इहे कर के अलाए घणा मतिलबु ॿिया बि आहिनि जेके जंहिंखें माण्हू उन खे वठंदा आहिनि